हमने अपने घर में छोटा सा बगीचा जैसा स्थापित किया हुआ है फूल पौधे आम के पेड़ इस तरह के छायादार पौधे भी हैं उससे पौधो पेड़ पर बैठने के लिए पक्षी आते रहते हैं उनको हम लोग दाना पानी की व्यवस्था करके रखे हैं ऐसे गमलों में हमने बांध दिया है उसमे दाना डाल देते हैं पानी भर देते हैं उससे जो भी पक्षी है वह दाना और पानी के लिए हमारे पौधों में आ कर के बैठतें हैं और जब पक्षी आते हैं दाना चुगते हैं पानी पीते हैं हमारे आसपास बैठे रहते हैं बहुत अच्छा लगता है